ए हँ हँ प्रणाम प्रणाम की ठीक छी ने हँ अपने बजिऔ

देखिऔ दरभङ्गा शहरके बारेमे बहुत पैघ एकर इतिहास छै जे महान एतय छ्ला हेँ राजा छलाह जे एखनो अहाँ जेबै तऽ ओहिठिना देख कए अहाँके अपन जे आत्मा स्वीकृति करत कि नहि राजाके कतेक छलनि हँ आसखास ओ एखनहुँ बहुत किछु खण्डहरके रूपमे कहिऔ या विकासके रूपमे कहिऔ जे ओ बचल छै खण्डहरके रूपमे देखबै तऽ ओ दरभङ्गा राजके छहरदेवाली देखिऔन विकासके रूपमे देखबै तऽ ओही बिल्डिङ्गमे आहाँके विश्वविद्यालय बनलै ओकर अहाँ देखिऔ जँ खण्डहरसँ विकासके रूपमे देखबै ओतैहे काली मन्दिरकेँ देखिऔ जे आब कतेक विकास भऽ रहल छै सएह दरभङ्गाके जे इप

श्यामा मन्दिर तैँ ने कहै छी श्यामा मन्दिर छै मलेच्छमर्दिनी छथिन राज मैदान छै की कहलहुँ ईसभ एतुक्का बहुत पैघ चीज एखनहु बचल छै ओहीमे संस्कृत विश्वविद्यालय सेहो चलि रहल अछि संस्कृतो विश्वविद्यालयके काफी विकास भऽ रहल छै ओतैहो छात्रसभ अपन शिक्षा लैत छथि एहिमे कोनो तरहक कमी नहि छै स्वास्थ्य विभागसँ ज ओतय तऽ महान चिकित्सालय खुलल छै दरभङ्गा मेडिकल डी एम सी एच जकरा कहै छियै छोटका शब्दमे उएह ने छियै दरभङ्गा मेडिकल कॉलेज हँ ओत्तहु हँ बिल्कुल आ आब तऽ ओतय आओर इण्डिया बेसिसके सेहो हॉस्पिटलके सभकिछु भऽ रहल अछि ओ अहाँके बहुत जल्दी कार्यरूपमे से आबि जायत

ओहिपर जे अहाँके दिक्कत हुए तऽ बाजू ओकर हम देब जवाब हँ दरभङ्गा आओर ओमहर जेबै तऽ न्यायालय ऑफिस छै दरभङ्गेसँ ओकरे दरभङ्गेके छियै लेकिन ओ कहैक लेल लेहेरियासरायमे पड़ै छै से जगह भऽ गेलै लेकिन सभटा तऽ छै दरभङ्गे जिलाके अन्तर्गत ओतय जैऔ तऽ सभटा दरभङ्गे महाराजके अहाँ प प्राचीन मकानसभ देखबै देखि कऽ मन बहुत अपनाके हर्षित हएत जे एखुनका नवका सरकार ओहन मकान नहि बनेलथि हँ एतेक अइ दरभङ्गाके पुरान अपन महाराजाके मकान छलनि हेँ ई राजे नहि छलाह ई महाराजा छलाह एकटा होइ छै राजा आ एकटा होइ छै महराजा जी तऽ ओ महाराजा छ्लाह हेँ आर किछु पुछू हँ यौ ओतय दरभङ्गा हँ आब हम राखी आब हम रखैत छी ठीक छै ठीक छै